خاندان خاندان تو نہیں ہماری جوائنٹ فیملی ہے جوائنٹ فیملی میں ہمارے دادا ہیں دادی ہیں ہمارے ابو کے تین بھائی ہیں ہمارے ابو کو چھوڑ کے تین بھائی ہیں ایک بڑے بھائی سیکنڈ نمبر پہ ہمارے ابو تھرڈ فورتھ چچا لوگ ہیں دو اور دو فوفیاں ہیں ہمارے جوائنٹ فیملی زیادہ لوگ تو رہتے ہی ہیں ہمارے بڑے پا بڑے جو بڑے ابو ہیں اُن کے بھی چھ بچے پانچ بچے ہمارے چچا ہیں ہمارے ابو سے چھوٹے اُن کے چھ بچے ہمارے سب سے چھوٹے چچا ہیں اُن کے تین بچے ہماری فیملی میں ہمارے چھ پانچ بھائی بہن تو یہ ہو گئے ہماری جوائنٹ فیملی کے لوگ ہمارے دادا کے بھائی اُدھر ہے دادا کا اِنتقال ہو گیا دادی ہیں بڑے ابو ہیں بڑی امّی ہیں اُن کے چار بچے چچا ہیں چچی ہیں اُن کے پانچ بچے چھ بچے تو اِس طرح سے بہت بڑی ہے فیملی ہے ہماری خاندان تو ہمارا بہت ہی بڑا ہے خاندان میں سارے لوگ کو ہم جانتے نہیں ہیں لیکن ہمارا خاندان بہت بڑا ہے کہ اگر کوئی فنکشن ونکشن رہتا ہے تو گھر کے ہی لوگ سارے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ خاندان کا کیا کیسے کیا ہی دیکھیں خاندان خاندان بہت بڑا ہے دور دور تک بہت بہت لوگ ہیں خاندان میں رہی بات دوستوں کی دوست بھی ہمارے ہر جگہ کے ہر طرح کے ہیں سب سے اسکالر میں پڑھا سب سے پہلے تو بچپن کے دوست جو گھر کے پاس کے ہیں آس پاس کے پھر محلے کے دوست پھر فیملی کے فیملی کے بھی دوست ہوتے ہیں ایک ننیہال کے دوست الگ ننیہال کے محلے کے دوست الگ ددیہال کے گھر کے الگ پھر اسکولس میں ایڈمیشنس ہوتے ہیں وہاں کے دوست الگ پھر اسکول چینجس ہوتے چینج ہوتا جاتا ہے وہاں کے الگ یونیورسٹی ہوتی ہے وہاں کے الگ پھر میں نے بتایا ہے کہ میں نے بی سی اے جوائن کیا میں ٹریننگ پہ گئی تو وہاں الگ دوست بنایا میں نے تو دوست بہت سارے ہیں اور بہت بہت بہت اچھے اچھے دوست ہیں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے ہمیشہ پوچھتے ہیں ساتھ دیتے ہیں دے آر گوڈس فرینڈس اور کیا کہوں دوست دُنیا دوست ہیں تو سب ہے ٹھیک ہے جب ہم لوگ بارہ تک جب اسکولوں میں پڑھتے تھے تب زیادہ دوستوں کا تو زیادہ کلوزنیس تھا پھر ہم لوگ ہاسٹل میں گئے وہاں تو اور زیادہ کیوں کہ دِن رات ساتھ میں سونا اُٹھنا کھانا پینا ہر چیز پڑھنا لکھنا پھر ابھی جب سے گریجویشن سے الگ ہوئے ہیں پھر دوستوں سے اتنا کانٹیکٹ نہیں رہ گیا ہے پھر اپنے اپنے لائف میں سب کوئی بزی ہو جاتا ہے تو پھر اتنا ملنا پاسیبل نہیں ہوتا ہے تو یہ تھی ہماری دوست دوستی اور خاندان کی لائف بس